अॼुकल्ह दुनिया एतिरी बदिलजी वई आहे पहिरीं जे ज़माने में न फोन हूंदो हुओ न न कोई मोबाइल हूंदा हुआ त ॾाढी माण्हुनि खे परेशानी थींदी हुई चिठियूं मोकिलंदा हुआ वीह वीह ॾींहं लॻी वेंदा हुआ कॾहिं कॾहिं त चिठियूं बि न मिलंदियूं पर अॼुकल्ह ज़माने ॾाढो बदिलजी वियो आहे मोबाइल फोन उन सां ॾाढी असांखे सहुलियत थी वई आहे ॿारनि खे बि पढ़ाई में बि उन सां ॾाढो आराम थी वियो आहे ऐं अॼुकल्ह ॿार पैसनि जी बि ज़रूरत न पवंदी आहे मोबाइल यूपीआई ऐं हुन सां पेटीअम जे थ्रू सॼो पेमेंट बि थी वेंदो आहे त पैसा खणी करे बि हलण जी ज़रूरत न पैंदी आहे त घणाईं अॼुकल्ह कारूं हर शइ जी सुविधा थी वई आहे टैक्नोलॉजी ॾाढी वधी वई आहे हर शइ जी अॼुकल्ह ॾाढो आराम थी वियो आहे त पहिरें जी लाइफ अॼुकल्ह जी लाइफ में ॾाढो फ़र्क़ु अची वियो आहे